हेल्ल' औ आङो सिडलि ब्ल'कनिफ्राय बुंदों डेभल'पमेन्ट ब्ल'कनिफ्राय औ नोंथांमोननि बेंटलाव माबाफोर समयसा दं नामा

औ औ

औ दङ दङ जोंनि डेभल'पमेन्ट ब्ल'कआव माखासे फ्लाद खुरखाजानाय आरो दुब्लिनि जिनाखि गायखानाय बेखौ लोमनाय आरो बेफोर बालाफोर फबनायनि सायाव फट' खेबनानै लाबो आरो बे खुरखानायफोरखौ फट' खेबनानै एप्लिकेस'न लाबो अब्ला बेनि सायाव जोङो जोङो ओमफ्राय एप्लिकेस'नखौ लानानै जोङो फिल्डाव जोङो भिजिट खालामगोन फिल्ड भिजिट खालामखांनाय उनाव जों सरकारा बेब'स्था लागोन बेयाव मा मा बेसेबां थाकानि खहा जादों बेसेबां रांनि गोनांथि दं बेखौ जोङो होनायनि बेब'स्थाखौ लागोन औ औ औ औ

औ औ औ औ औ गाबोन लाबोदो दे लोगो मोनगोन औ गाबोननो लाबो गाबोननो आङो अफिसावनो थाबाय थागोन गाबोन लाबो औ औ जागोन दे बेखौ औ मोनगोन मोनगोन औ मोनगोन मोनगोन

होगोन होगोन औ औ होगोन